हलो मेरी एन मेरी एनजीओ टमा डोडिया है और मैं आपके गाँव क्षेत्र में पेड़ पौधे लगाना चाहते हें और कुछ कंडे वगैरह जो वो सारे गाँव के लोग समझते हें कि वहाँ वह बाटियाँ सेंकने के काम आती है ओर अधिक से अधिक काम करना चाहते हैं मैं एन्जॉय एन्जॉय से हैं हूँ और पेड़ पौधों के बारे में बताना चाहते हैं जैसे एक पेड़ से बहुत सारे फल मिलते हैं जो बहुत लाभदायक होते हैं और लकड़ियाँ भी प्राप्त होती हैं उनसे और बहुत से काम में आते हैं

हाँ यस यस

और दूध उत्पादन दूध उत्पादन का भी है जिससे दूध से घी मक्खन वगैरह मिल सके

हाँ तो तुम्हारे गाँव को मदद देने के लिए ही तो हम हैं हम आएंगे आप बताओ तो सही कि यह करने दोगे या नहीं तुम्हारे गाँव में हाँ ठीक है

थैंक यू थैंक यू